میں نے بننا اور سلائی اپنی دادی نانی کو دیکھتے ہوئے شروع کی جب ہماری دادی نانی یا ہمارے لیے اچھے اچھے کپڑے بنتی تھی بازار سے اونلا کر اچھے اچھے سویٹر بنتی ہمارے لیے نئے نئے ٹوپے نئی نئی طریقے کے ایکسٹر نئے رنگ ب رنگی چیزیں بنا کر ہمیں دیتی تو ہمیں بھی انہیں دیکھ دیکھ کر یہ اچھا کنوتی کہ ہم بھی اپنے لیے ایک اچھا سویٹر بنا بننا سیکھیں گے ہم بھی سلائی کر کر پہن سکتے ہیں ہم نے ان سے گننا اور سلائی کرنا سیکھا انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے سکھایا جو ہمارے اچھے سے سمجھ میں آ گیا اس لیے ہم نے بھی بننا اور سلائی کرنا شروع کر دیا بننے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم بازار سے اچھی رنگ برنگی ا لا کر اپنے حساب سے اپنے اپنے حساب سے اپنے باڈی شیپ کے حساب سے اپنے سویٹر وغیرہ اپنے کارڈگن وغیرہ بن سکتے ہیں اس سے جو اون وغیرہ بچتی ہے اسے ہم ڈیکوریٹ کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم اپنے میس کور سن سکتے ہیں میس کور بن سکتے ہیں اپنے ٹرے کور بن سکتے ہیں اپنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھر کے ڈیکوریشن میں استعمال کر سکتے ہیں بننے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جو چیز ہماری اس میں بننے کے بعد بچتی ہے اسے ہم اپنے ڈیکوریشن کی چیز میں بنا کر اسے استعمال کرتے ہیں اور سلائی سلائی میں دلچسپی ہمیں اس طرح سے پیدا ہوئی جب ہم بازار سے سلواتے تھے تو تھوڑا خرچہ اس میں زیادہ ہوتا ہے ٹائم پر نہیں مل پاتی بہت سی بار ہمیں سلائی کے کپڑے اور اپنے آپ سینے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے اسے اپنی فٹنگ کے حساب سے اپنے حساب سے سی کر پہن سکتے ہیں اس کو سلنے کے بعد ہمیں زیادہ کمفرٹ ہوتا ہے ہم اس اپنے حساب سے سل سکتے ہیں ہم اپنے کپڑوں میں نئے نئے ڈیزائن ڈال کر اس کو سی سی پاتے ہیں اور ہم ایک سے ایک نیا ڈیزائن بنا کر اپنے بچوں کو بھی بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی نئے کرتے پجامے سی سکتے ہیں ان کو نئے نئے طریقے کے کپڑے سے لات بھا سکتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں اپنے پیسے بچاتے ہیں اپنا پیسے بچا کر جو پیسے سلائی کے جانے ہوتے ہوں انے بچا کر ہم اپنے لیے اور چیزوں میں استعمال کرتے ہیں سلائی سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سلائی ہم اپنے حساب سے کر کر اپنے کپڑوں کو بھی بچت کرتے ہیں اپنے کپڑے اپنے حساب سے سیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے اچھے لگتے ہیں اپنے اپنے آپ سے سل کر پہن کر جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ کمفرٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم اپنے حساب سے سی سکتے ہیں اس میں وہ کہیں سے نہ زیادہ ٹائٹ کرتے ہم نہ ڈھیلے ہوتے ہیں سلائی والوں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم بھی زیادہ لیتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں اور بہت سی بار ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمیں سمے پر نہیں مل پاتا ہم اپنے حساب سے اپنے سمے پر اپنے ٹائم پر اپنے وقت پر اپنے کپڑے سل کر تیار کر لیتے ہیں سلائی اور بنائی میں جب ہماری دلچسپی بڑی ہے ہم نے سینہ پہننا شروع کیا تو اس سے زیادہ ہمیں پھر یہ خیال آیا کہ ہم نئے نئے طرح کا نئے نئے ڈیزائن ڈال کر اپنے کپڑے سیئیں اپنے بچوں کو بھی پہائیں خود بھی پہنیں اپنے بڑوں کو بھی سل کر پہائےیں اور پھر اسی طرح سے ہم جب سینا شروع کیا تو ہمارا انٹرسٹ اس میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو اب ہم اپنے کپڑے اور اپنی بنائی اپنے گھر پر آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پریشانی ہمیں محسوس نہیں دی تو ہم نے اس کو اس کام کو ہم کرتے رہے ہمیں یہ سب کو پریشانی محسوس نہیںتی اس لیے ہم نے صلائی کڑھائی نہیں چھڑی اور آج کل ہمارا اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا گیا اور ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے دوارا سلا کر کپڑے پہنا سکتے پہنا آے شروع کر دییاے ہم اپنے بچوں کو نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنا سکتے ہیں نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے سلتے ہیں ان کے لیے نئے نئے سویٹر بنتے ہیں نئے رنگ برنگے کپڑے سلکل انہ پہناتے ہیں جس سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے بچے بھی ان چیزوں میں کمفرٹیبل رہ